हमारे गाँव में महिलाओं की भूमिका के बारे में बदलती है जैसे कि हमारे पहले की जैसे कि वो माता हैं दादी ये सब रहती हैं तो थी तो वो सब जैसे कि तीन चार बजे भोर में जागकर के अपना काम धंधा करना चालू कर देती थीं और चालू के साथ साथ में उन लोगों को शरीर वा स्वास्थ सब रहता था अबकी औरतों को जैसे बता रहे हैं कि अबकी औरतों जैसे रहेती हैं वो सुबह में सात या आठ बजे या छः बजे जागती हैं जागती हैं उसके बाद अपना काम धंधा करने में ज़्यादा टाइम निकल थोड़ा इसका बदलाव यही आ रहा है कि पहले की जेनरेशन से अबकी जेनरेशन से बहुत का अंतर हो गया है और महिलाएँ स्वतंत्र रूप से बैठती काम करतीं काम करने में स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती हैं क्योंकि महिलाओं को हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षित रहने के लिए कोई सुविधा अथवा नहीं है अब तो कुछ बहुत सुधार हो गया नहीं तो पहले से तो बहुत स्थिति काफ़ी खराब रहती थी महिलाओं को कहीं बाहर निकलने जाने में बहुत दिक्कत होता रहता था और काम करने के लिए कहीं जाती थी तो अगर कई से दुःख तकलीफों का सामना करना पड़ता था कि कहीं हम जा रहे हैं रात को कोई रात रात ना हो ज़्यादा अपने दिन रहे या शाम होते होते हम अपने घर चले आएँ बहुत सी समस्या रहती है मज़बूरी रहती है काम करना जाना पड़ता है ये बात नहीं है कि नहीं हाँ कमाना है खाना है बहुत लोगों के पास ऐसा रहता है कि महिलाओं को भी काम करना पड़ता है क्योंकि उनको महिलाएँ अगर अपने काम नहीं करेंगी उनके घर में कोई सदस्य नहीं है काम करने वाला तो उनको अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए महिलाओं को काम करना तो पड़ता ही है इसके कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो औरतें अपने काम कर करके स्वयं काम कर करके अपने बच्चों को पालना पोसना पढ़ाना लिखाना जो भी करती हैं तो उनको तो बहुत प्रकार की समस्या होती है खाना बनाना काम पे जाना ड्यूटी करना ड्यूटी से आना तो बच्चों की देखभाल करना जिसके घर में आदमी नहीं है काम करने वाला उस उसमें तो औरतें ही काम करती हैं करना पड़ता है किसी चाहे उनके पास जो भी कुछ समस्या हो अपना तो खर्चा चलाना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा रास्ता है नहीं तो इसीलिए हमारे गाँव क्षेत्र में हमारे गाँव में तो बहुत कम रहता है कि औरतें ज़्यादे काम नहीं करती हैं अपना गाँव क्षेत्र देहात में तो कटाई ओटाई काम खाली करती हैं शहर में जाते हैं शहर में हम रहते हैं तो देखते हैं कि नहीं यहाँ हर घर की छोटे गरीब परिवार की महिलाओं हर महिला हों चाहे लड़की हो उनके अगर काम नहीं करेंगी तो दो टाइम का भोजन मिलना दुशवार हो जाता है तो हर हर औरत और लड़की उनके घर में जो रहेंगी छोटे परिवार में गरीब परिवार में तो जाती हैं काम करती हैं तब जाकर के उनके घर में खाना पानी का व्यवस्था होता है तो इसीलिए बहुत ज़्यादे समस्या उनके करना पड़ता है क्योंकि सामना बहुत कठिन होता है